खेलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में मेरा यह विचार है कि आज के समय में महिलाएँ काफी ज़्यादा अच्छा कर रही हैं पुरुषों के मुक़ाबले खेलों में इसलिए उनकी भागीदारी उनका प्रतिनिधित्व काफी अच्छा है जैसे कि आप हेमा दास मैरी कोम विनेश फोगाट हरमनप्रीत कौर इन सब महिलाओं को देख रहा हूँ ये काफी चर्चित महिला हैं खेल के सम्बन्ध में उन्होंने अपने देश का नाम काफी रौशन किया है तो खेल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी मायने रखता है और इतना पुरुषों को अवसर प्रदान किया जाता है उतना महिलाओं को भी अवसर प्रदान किया जाए तो काफी अच्छे से किसी भी खेल के प्रतिनिधित्व कर सकती हैं अभी किस दिनों कुछ दिनों में देखा गया है कि क्रिकेट में महिलाओं को काफी बढ़ावा दिया गया है तो वो काफी अच्छा कर रही हैं महिलाएँ हरमनप्रीत कौर जो भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं काफी अच्छे से वे प्रतिनिधित्व कर रही हैं मैरी कोम जिन्होंने मुक्केबाज़ी में कितने सारे मेडल्स जीते हैं विनेश फोगाट ने कुश्ती में जीता है यह काफी गौरवान्वित करता है हमें हमारे देश को और मुझे लगता है कि महिलाएँ काफी अच्छा प्रतिनिधित्व बन कर कर सकती हैं बन सकती हैं काफी अच्छी नेतृत्व करने वाली बन सकती हैं पुरुषों के मुक़ाबले क्योंकि उनमें सोचने की जो क्षमता होती है और करने की सहनशक्ती यह पुरुषों से काफी ज़्यादा अच्छी होती हैं तो खेल में महिलाओं को प्रतिनिधित्व बहुत ही जादा अच्छा है यह होना चाहिए यह मेरे हिसाब से और उनको प्रतिनिधितव करना चाहिए